ہم دیوالی کے ٹائم پر فراڑ بناتے ہیں جیسے چوڑا بیسن کے لڈو موتی چور کے لڈو اور انا انار سے اور عید کے ٹائم پر سِوئیں شیرخرمہ تیز اور گوشت مارنے کا سالن ہو گیا یا بقر عید کے ٹائم پر بکری کے گوشت کا سالن کرسمس کے ٹائم پر کیک یا کیک پیسٹریز اور باقی ساری مٹ چاکلیٹس کیریمل کیریمل کیریمل شیک کر کے ایک ہوتا ہے میں اکثر کرسمس کے ٹائم پر میں اپنے دوستوں کے وہاں جا کر وہ دوستوں کے وہاں پر جا کر کیریمل شیک ہی بناتی ہوں کیونکہ وہ مجھے بہت پسند بھی ہے اور وہ آسانی سے بن بھی جاتا ہے اور میں اکثر عید کے ٹائم پہ میرے دوست میرے گھر پر شیر خرمہ اور سِوئیں کھانے آتے ہیں اور جو کہ جو کی انہیں بہت پسند ہے اور دیوالی کے ٹائم پر ہم انار سے فراڑ اور چوڑا بناتے ہیں بہت سارا چو کوئی کوئی لوگ اسے بیچتے بھی ہیں اور کوئی کوئی کھ بنا بغیر بنائے اسے خریدتے بھی ہے دی اور ایسے ہی جیسے پارسی نیو ایئر یا ایسے چھوٹے موٹے جو تیوہار ہوتے ہیں اس ٹائم پر لوگ شربت بناتے ہیں اور اکثر میٹھی چیزیں ہی ایسے موقعوں پر بنتی